हर दुकान ते हर धंधे में ॿ माण्हू हेड़ा ई हूंदा आहिनि जेके उहो पाण में झगड़ो कंदा ई रहंदा आहिनि जिते किते मां चङा दफ़ा चङनि हंधु ॾिसी चुको आहियां मुंहिंजे दुकान ते बि हिकु दफ़ो ॿिनि माण्हुनि जो पाण में झगड़ो थी पियो हुनखां पोइ हिकु हिकु ॼणे करे मां प्रेम प्यार सां सम्झायो त जीअं तव्हां झगड़ो कयो था तीअं असां वठी असां ग्राहकी न ईंदी हिन करे ॿई पाण में झगड़ो न कंदा कयो जीअं तव्हां जी तव्हांखे मां पघारु ॾींदो आहियां होतिरी तव्हांखे पंहिंजी पंहिंजी कमीशन बि त मिलंदी आहे हिन करे ॿिनि खे सुलाह कराए करे ठा कयूं